बच्चाकेँ नीक इसकुलमे कनि पढ़ा देबै नीक इसकुलमे नीक बुद्धि ज्ञान मास्टर नीक रहथिन नीक बुद्धि ज्ञान देथिन

बच्चाकेँ शिष्टा कनि अलग ऊपर माथे हेतै जे बच्चा पढ़ि लिखकेँ कुछो बनतै डॉक्टर बनै चाहे किछु बनै कनि बच्चाकेँ पढ़ौनी लिखौनि देथिन मास्टर तब ने पढ़तै लिखतै हमसभ जे नहि पढ़ल छी हमरो यथोचित नहि किछु पढ़ऽ अबैया नहि किछु लिखऽ अबैया किछु नहि बुझै छी तऽ हमरा आरकेँ लिए तऽ किछो नहि दै छथि सरकार हमरा सभकेँ आ बच्चा सभकेँ जब देलखिन हँ इसकुल मे कऽ पढ़ाई लिखाई तऽ रुपैओ लगै छै बड रुपैआ लगै छै बच्चा आरकेँ तऽ कनि ओकरा विद्याके नीक पढ़ाओल जाइ छै मास्टर नीक देथिन विद्या दै छथिन नीक विद्या बच्चा सभ अपन अपन पढ़िकऽ अपन भविष्यमे लिखल रहतै से कोई डॉक्टर बनतै कोई अफसर बनतै कोई अपन एथीयेमे बैंके मे खाता खोलौतै ओतै काज करतै नीक बुद्धि रहतै नीक ज्ञान रहतै तब ने बच्चा सभकेँ पढ़ौथिन मास्टर तब ने पाइयो लगने बच्चा सभ ऊपर माथे नीक बुद्धि ज्ञान सिखै हमसभ तऽ पढ़ि लिखकेँ कुछो नहि केलहुँ इएह खेती बाड़ी करै छी ओहोमे ने उपजा बाड़ी होइ अछि पानि नहि रहै छै उपजा बाड़ी नहि होइया जाहि सॅं समयमे पानि औतै उपजा हेतै जाहि समय मे पानि भगवान दै छै चैत बैशाखमे तऽ ओ कोनो काजकेँ नहि रहै छै गहूॅंम दुरि भऽ जाइ छै आषाढ़ी मसुरी दुरि भऽ जाइ छै तहन तऽ हमसभ वएह करै छी नहि पढ़ल लिखल छी तऽ सएह सभ ने करै छी